ہیلو میں آپ کی وجہ سے ایک اہم مسئلے کی طرف لانا چاہتا ہوں میں نے حال ہی میں اپنے لینڈ لائن نمبر درج کریں کا بل آپ کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن ادا کیا ہے ادائیگی کی تاریخ ادا کی ادائیگی کی تاریخ درج کریں اور اس کے تحت میں اب میں نے رقم درج کریں روپے کی ادائیگی کی کی تھی تاہم مجھے تا حال ادائیگی کی کوئی تصدیق ای میل یا ایس ایم ایس موصول نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے تشویش لاحق ہے کہ آپ لاحق ہے کہ آیا میری ادائیگی درست طور پر موصول ہوئی ہے یا نہیں میں نے ادائیگی کے وقت تمام مطلوبہ معلومات درد درست طریقے سے درج کی تھی اور ادائی کی ادائیگی کے بعد مجھے ویب سائٹ پر کامیابی کا پیغام بھی نظر نہیں آیا تھا لیکن چونکہ کوئی آفیشل تصدیق موصول نہیں ہوئی اس لیے میں نے آپ سے درخواست کرا کرتا ہوں کہ براہ کرم میری ادائیگی کی نسبت کی تصدیق کریں اور اگر ممکن ہو تو مجھے دوبارہ تصدیق ای میل ارسال کر دیں